आं जरखायै फुजानि समाव माबा हारिमुवारि हुदाफोर फालिनाय बुङोब्ला जोंहा बरफोर बरफोरनि धोरोम बाथौ गुदि धोरोम बाथौ धोरोमाव आंनि धोरोमावहाय माखासे हारिमुवारि हुदाफोर दं जेराव जोङो बाथौसालियाव हाबोब्ला गामसा गामसा आर'नायनि अनगा गुबुन लंफेन बिदिनो बेलेग सिफोरखौ गाननानै हाबनाय जाया बिदिनो जोंनि कालसार एबा हारिमु सोलिनाय गामसा आर'नायखौनो गाननानै समायनायै जोङो फुजाफोरखौ होनाय जायो दा बेजों लोगोसे बाथौसालि एबा थानसालिफोराव जोङो फुजाहोनाय समाव माखासे जोंनि हारिमुवारि दामजु जाय दामजुफोरा जोंनि आंगो दामजु खाम जथा सिफुं सेरजा बैफोरबादि दामजुफोरखौ जोङो जरखायै बाहायनाय जायो बैफोर दमाजु फोरखौ जोङो बयबो गामिनि बयबो नों फारफा आं फारफा बिबान लालायनायनि गेजेरजों आरज मेथायफोर खननायफोराव जोङो मिलौदोयै दें रिंखांहोनानै सेरजा सिफुं खामनि देंखो रिंखां होनानै इसोरखौ हांख्रायनायनि नामाव मेथाय आरज मेथायफोर खनफानाय जायो बैफोर हुदाफोर दं जोंनि बर समाजाव एबा बैफोर हुदाफोरखौ

जोंनि बर समाजनि फालिनाय हारिमुवारि हुदाफोरा बेखिनियानो